وعلیکم السلام جی بجلی والے سے بات ہو رہی ہے اچھا سب روم میں یا پھر کہاں کہاں ہے

ہاں جی وہی پوچھ رہے ہیں کہ ارتھنک سب روم میں آ رہا ہے کہ الگ الگ روم میں آ رہا ہے مطلب کہاں آ رہا ہے کتنے روم میں اچھا اچھا ٹھیک ابھی تو ہم کہیں اور ہیں آئیں گے ابھی کسی وجہ سے کہیں اور ہم کر رہے ہیں کام تو آئیں گے

اچھا جی ٹھیک ہے دیکھ لیں گے ہم لوگ ہم آئیں گے تو دیکھ لیں گے اور ابھی ہم کسی وجہ سے کہیں اور ہیں اور یہاں بھی ویسا ہی ہوا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں آئیں گے دو دن بعد جی یہاں بھی جہاں کر رہے وہاں بھی ایسا ہی پریشانی ہے تو ہم آئیں گے دو دن بعد تو آ جائیں گے آپ کا جہاں جہاں ہے اس کو ٹھیک بھی کر دیں گے اور دیکھ لیں گے کہاں کہاں پہ ہے اچھا ٹائم دیکھ کر دیکھیں گے کہ کر دیں گے آپ کا دیکھیں گے کیا پرابلم ہے اس میں کیا پریشانی ہے

کیونکہ دیکھیے نا سمے کی بھی پریشانی ہے اور سمے مل نہیں رہا ہم کو کسی کام کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے تو ادھر بھی پریشانی ہے جہاں ہم کام کر رہے ہیں تو ہم اپنے سمے کو نکال کر آئیں گے آپ کے پاس دیکھیں گے اور جتنا جلدی ہو سکے ہم آپ کے گھر پہ آ کے ٹھیک کر دیں گے وعلیکم السلام ٹھیک ہے آ